असांजी सिंधी भाषा हेॾी मिठिड़ी बोली आहे सभिनिनि खे ॾाढी भाषा वणंदी आहे ॼण सभु चवंदा आहिनि तव्हां तव्हांजी भाषा जहिड़ी त ॿीं का भाषा ई कान्हे अन ॿीं भाषाउनि में आंटी अंकल ई चवंदा आहिनि पर असांजी भाषा में त चवंदा आहिनि पुफ़ी चाचा काका मामी ऐं ॿियों दादा वग़ैरह सभु चवंदा आहिनि असांजी भाषा में त एतिरी मिठासि आहे की इअं त इअं चवंदा आहियूं की वेई करे ॿुधूं पिया ॿियनि जी भाषाउनि में त ॼण मो मज़ो ई काने असांजे वटि असांजी भाषा में लाॾा गाईंदा आहियूं टप ॾियणु नचण ऐं ॿिया माण्हू ॿुधंदा आहिनि त चवंदा आहिनि ॼण तव्हांजी भाषा जहिड़ी त ॿीं का भाषा ई कान्हे ऐं उहे बि लाॾनि में नचनि बि रहंदा आहिनि अहिड़ी त मिठिड़ी ॿोली आहे ॼण सिंधी अबाणी बोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली ॿीं का भाषा त अहिड़ी वणंदी बि कान्हे पर असांजी सिंधी भाषा में क़ुदिरती एतिरी मिठासि आहिनि त ॼण सभु चवंदा आहिनि तव्हांजे करे जेत केतिरो मिठासि सां हिते ॻाल्हाईंदा आहियो तव्हांजी भाषा में ॾाढी मिठासि आहे ॼण भाषा ॿुधंदा ई रहूं ॿियो त असांजी भाषा में ॾाढी मिठासि आहे